हमको घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगता है और हमको बहुत अच्छा लगता है गाय गाँव मेरे मेरे गाज़ीपुर जिला है गाज़ीपुर जिले में चेतनाथ घाट है घाट में सारी मूर्तियाँ हैं सब देवी देवता हैं बहुत अच्छा लगता है घूमने घूमने फिरने में हमलोग जाते हैं खूब फल फूल और और सब में प्रसाद खरीदते हैं हम उनको चढ़ाते हैं चढ़ा उढ़ा करके पूजा पाठ करते हैं फिर हमारे फिर वह घूम घाम करते हैं फिर हमारे छोटे बच्चे हैं उसको मुण्डन कराना है तो हमारे गाँव में वह गाज़ीपुर जिले में हमारे गाँव में एक माधवानन्द बाबा हैं उसको अच्छे से धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और मुण्डन मानते हैं तो उसको आटे का हलवा और प्रसाद चूरन फल फूल खर खरीदकर अच्छे से हम डी जे उजे करके उसको हमलोग इकट्ठा परिवार होता है तो वहाँ माधवानन्द बाबा के वहाँ जाते हैं वहाँ गंगा जी हैं और वहाँ पर शंकर जी का मन्दिर है माधवानन्द बाबा हैं वहाँ पण्डित जी रहते हैं सारे सब पण्डित रहते हैं होम होता है कथा होती है सब इकट्ठे बैठकर सब वहाँ भोजन करते हैं प्रसाद बँटाता है अच्छे से सब इकट्ठे होकर के सब सबको अच्छा लगता है फिर वहाँ पर सबको बैठाकर पानी पिलाते हैं खाना उना खिलाते हैं धूमधाम से वहाँ मुण्डन होता धूमधाम से वहाँ मुण्डन होता है सबको अच्छा लगता है इसलिए हमलोग को वहाँ माधवानन्द माधवानन्द बाबा का मुण्डन बहुत पसन्द है सब इसी से हम माधवानन्द बाबा की सहायता से सहायता से बहुत बहुत जाग़रण है अच्छा है हमलोग सब गाँव दो तीन गाँव दो तीन गाँव इकट्ठे हो सब मुण्डन वहीं बच्चे का हो जाता है बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमलोग को घूमने फिरने का बहुत मन करता है इसलिए हमलोग को वहाँ जाने का मन करता है तो इसलिए अपने बच्चे का मुण्डन वहीं माधवानन्द बाबा कराते कराते हैं और सबको इकठ्ठा करते हैं सबको बटोर ले करके धूमधाम से नाचते गाते बजाते हैं तो इसलिए माधवानन्द बाबा के सब लोग जाते हैं पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करके सबलोग घूमते फिरते हैं सबको अच्छा लगता है फिर वहाँ फल फूल और प्रसाद उसाद सब खरीदते हैं कीनते हैं सब चढ़ाते हैं सब घूम फिरकर चारों सब इकट्ठा होते हैं तब फिर हम अपनी गाड़ी ठीक करते हैं तो फिर गाड़ी ठीक करके फिर चारों तरफ घूम घामकर सबको इकट्ठा करते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं तब उनलोगों को सबको इकट्ठा बटोर करके सबको सबको अपना प्रसाद बाँट बाँटकर सबको अपन खिला पिला करके सब दर्शन अच्छे से कर लेते हैं तब सबको बुला करके सबको फिर गाड़ी में बैठाते हैं तब फिर सब गाड़ी में आते हैं सब रास्ता सबको घुमा फिरा करके सब अच्छी तरह से सब अपने खुश हो जाते हैं सबको घुमाते हैं घूमने के बाद फिर फिर उसको सब लोग को पानी उनी पिलाते हैं पानी पिला करके सबको अपन बढ़ियाँ से करते हैं सब नाच नाचते गाचते हैं नाचते पिटते हैं तो इसीलिए हमको बहुत माधवानन्द बाबा का स्थान बहुत अच्छा लगा तो इसी से हमलोग पूजा पाठ बार बार करते हैं घूमने का यही मेरी च्वाइस करती है तो हमलोग बोले कि चलो माधवानन्द बाबा चलें वहाँ पर सब घूम ले घूम लेते हैं इसी से सबका सबका मन पूरा हो जाता है इसलिए हमलोग अपना इकठ्ठे होते हैं तो पूजा पाठ करते हैं सबको ले करके जा करके अच्छे से घूम घाम लेते हैं सब सब खुश हो जाते हैं मन बहल जाता है इसी से अच्छे से सब हम घूम फिरकर आ जाते हैं